बिदिनो जेनेबा दा आङो जोलैफोरखौ एनजिअफोरनिफ्राय जेनेबा बेसर जोलै मोनलांदोंमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो बेसर जोलैखौ मोननानै आङो जोबोद मोजां मोन्दों ओमफ्राय आं बिदिनो बेसरखौ आङो दा फोनानैबो मोजां मोन्दों माने बे सरकारादि माने आंनो बेसर जोलैखौ हरनानै दिनै आं दा सरकारनिफ्राय बेसर जोलै लांनानै फोनानै आबादखौ खालामनानै आं दा जेनेबा मुलाम्फा मोन्दों माने आंनि थांना थानायनि जिउ खुंनायाव आङो एसेब्लाबो सहाय मोन्दों जेनेबा बेनि सहाय मोननो थाखाय आङो जोबोद गोजोनदों आरो ओमफ्राय दा बिदिनो आङो सानो आरो आं दा बेसरखौ फाननानै आङो मानि आंथ' दा बिघायाव जेनेबा देर केजि हिसाबैल'सो फोदोंमोन ना आं दा बिघानै फोदों बिघानैयाव ओरैनो थिन केजि थिन केजिआव आङो जेनेबा दा ओरैनो आरो मुलि बायदिसिना बिदिनो इउरिया पटास बिदिनो होनानै फैसा खरसा जादों ओमफ्राय बेयावबो जेनेबा बे खरसाफोरखौ बुथुमनानैबो आङो जेनेबा आंनि जेसेबांखिनि आंनिफ्राय फैसा थांदों बै फैसाफोरखौ जेनेबा आङो बै बेसरआव मोनफिननाय बायदि मोन्दों आरो ओमफ्राय मोननानै गोजोन्दों बिदिनो सरकारखौबो जेनेबा एनजिअनि दारै मोननाय जादोंमोन नालाय बेसरखौ एनजिअफोरखौ जेनेबा गोजोन्नाय मोन्दों बिदिनो आरो उनाव आंनो माबा मोनसे जोलै बा होफैबावगोनखौ आसा थाबाय जेनेबा मोनबावगोनखौ आसा खालामबाय आङो जेनेबा नेक्स्ट बोसोरफोराव एबा नै दा बेसरनि उननिफ्रायनो आंनो जेनेबा बिसोरो माबा मोनसे जोलै बा आलु बायदिसिना होफैफिनगोनखौ आसा थाबाय मोजां मोन्दों आबादखौ मावनानै बिदिनो बेसर फाननानै बा रां मोनफिननायनि थाखाय बिदिनो एसे एनै बेसर माबानायनि थाखाय लाभ जानायनि थाखाय गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो